हैलो हाँ जी

जी जी हाँ हम क्या हैं जी की बरसात में अपने जिले में यहाँ पर दो तीन प्रकार की फ़सल लगाई जाती है जैसे मक्का है सोयाबिन है तिल है उड़द है मूंग है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध फ़सल अपनी न सोयाबीन है है जो कि एवरेज अच्छा देती है और अपनी मिट्टी के लिए सोयाबीन है भी बढ़िया बाकी ठंड टाइम पर तो गेहूँ राइरा हो गया सरसों हो गई इस प्रकार की फ़सलें अपन लगाते हैं लेकिन गेहूँ में क्या है थोड़ा पानी ज़्यादा लगता है और खेती में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जैविक खाद जैविक खाद है और गोबर का खाद है पशुओं का जो पशुपालन करते हैं

हाँ हाँ पशुपालन भी खेती के साथ हम पशुपालन भी करते हैं जिससे कि हमें दूध वूध मांस और अंडे इस प्रकार का इसमें एक फ़ायदा हो जाती है खेती में जिससे कि हमारा आय का स्कोप बढ़ जाता है कृषि के साथ पशुपालन भी हो जाता है यह एक प्रकार से प्रकृति से जुड़ा हुआ ही है पशुपालन जी जी जी ठीक है ठीक